ईअं मां महाराष्ट्र राज्य में रहंदो आहियां हिते माण्हूं जाम शयूं पैदा कंदा आहिनि जीअं सभिनि खां वधीक त माण्हूं चांवर पैदा कंदा आहिनि छोकी हिते चांवर खाइण वारा जाम माण्हूं आहिनि ऐं चांवर हिन करे कंदा आहिनि छोकी आहिनि राज्य में जाम बरिसात पवंदी आहे त उन्हनि खे वधीक तकलीफ़ बि न थींदी आहे चांवर पैदा करण में ऐं चांवरनि सां गॾु गॾु माण्हूं कणक बि पैदा कंदा आहिनि छोकी जाम माण्हूं कणक बि खाईंदा आहिनि ऐं इन्हनि सां गॾु माण्हूं ॿिया जानवर बि आहे जेके पैदा कराईंदा आहिनि जीअं की गांइ थी वई गांइ खे पाले करे वॾो कंदा आहिनि पोइ उन मां खीर कढंदा आहिनि ऐं बाज़ारि में विकिणे ईंदा आहिनि ऐं खीर मां जाम शयूं ठाहींदा आहिनि हो जीअं की ॾई पनीर ॻीहु हे सभु बि शयूं ठाहे करे बाज़ारि में विकिणे ईंदा आहिनि